बावैसो आङो मोनसे एमाजन एपावहाय आङो जाग्रा माखासे जाग्रा मुवा जेरै बादाम केसिउ नात्स बेफोरखौहाय अर्दार खालामदोंमोन आरो नाथाय बेफोरो सफैदोंमोन नाथाय पेकेतानो सिगाङावनो जिनायखामोन आरो एक्सपायरि देतबो जादोंमोन बिनि थाखायनो आंहा बेजोंहाय जोबोद गाज्रि एक्सपिरियेन्स जानानै दङ आरो आंनि फैसाबो वेस्त जानानै थांदों आरो आङो बिसोरनिफ्रायहाय रिफान्द बिफिन्नाय जादों आरो बिनिखायनो आङो बेफोर बेसाद मुवाखौहाय अनलाइनावहाय बिहरला सानदों आरो जोबोद गाज्रि एक्सपिरियेन्स जादों बेनि थाखाय